میں نے حال ہی میں ایک آن لائن کپڑوں کی دکان سے خریداری کی اور میرا تجربہ واقعی بہت خوشگوار رہا سب سے پہلے تو ویب سائٹ کا یوزر انٹر فیس بہت آسان اور واضح تھا مجھے اپنی پسند کے کپڑے تلاش کرنے میں ذرا بھی دقت نہیں ہوئی کپڑوں کی تصاویر واضح اور اعلیٰ معیار کی تھیں اور ہر پروڈکٹ کے ساتھ سائز میٹیریل اور دیکھ بھال سے متعلق مکمل معلومات موجود تھیں آرڈر دینے کا عمل بھی نہایت ہموار تھا مجھے چند ہی منٹ میں آرڈر کنفرمیشن موصول ہوئی اور شپنگ بھی وقت پر ہوئی خاص بات یہ ہے کہ جو کپڑے میں نے آرڈر کیے تھے وہ تصویر سے بالکل مشابہ نکلے نہ رنگ میں فرق تھا اور نہ ہی معیار میں فیبرک کی کوالٹی نرم اور آرام دہ تھی اور سائز بالکل درست نکلا جو اکثر آن لائن خریداری میں ایک چیلنج ہوتا ہے